हाँ हाँ आपने अपने ऑफ़िस के लिए लाइट वग़ैरह का काम था आपके यहाँ ऑफ़िस में तो मैडम आपका ऑफ़िस कितना बड़ा है नहीं मैडम जी पहले मुझे यह बताइए कि आपके ऑफ़िस कितने कमरों का है एक कमरे का है दो कमरे का है तीन कमरे का कैसा है बाक़ी तो मैं आकर देख ही लूँगा

ठीक ठीक है मैं आज देख लूँगा वैसे क़रीब क़रीब आठ दस हज़ार रुपये का ख़र्चा आ जाएगा मैडम जी हैं क्योंकि तीन चार दिन तीन चार दिन काम चलेगा अरे तो दस हज़ार रूपये आप आठ दे दीजिएगा और क्या यह ऐसा है कि तीन चार दिन काम चलेगा मैडम जी तो अच्छा मेरे साथ दो आदमी और लगेंगे तो तीन आदमी का पैसा भी तो निकलना चाहिए आज पंद्रह सौ

आधा आधा करके ठीक है मैडम जी जैसा फिर आप उचित समझें हैं आठ हज़ार रूपये लगेगा आप दो बार में दे दीजिएगा हाँ आप आपको शिकायत शिकायत का कोई मौक़ा नहीं मिलेगा धन्यवाद